जब मैंने ड्राइंग सीखी थी तो मैंने कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई थी बहुत ही सुंदर बनी थी और मेरी माँ को वो बहुत ही पसंद आई थी वो फ़ोटो मैंने पेंसिल से बनाई थी और उसके मुझे फ़ीडबैक भी वो सभी को बहुत पसंद आई थी तो मेरी माँ को जो कि सबसे ज़ायदा पसंद आई थी और वो मैंने बहुत दिनों तक संभाल के भी रखी थी